शाळेंत शिक्षकांनी भुरग्यांक कितें शिकोपाक जाय आपल्या पेक्षा व्हड वयान कोण आसा तांकां रिसपेक्ट दिवपाक जाय बाजरांत गेलो जाल्यार तेंकां हिशोब कळपाक जाय ती तेंकां जानकारी दिवपाक जायी आतां शाळा शाळांनी बाजार म्हणून भरता हिशोब तेंकां बाजाराक किदेंय अशें हाडून आपलें घरा कडलें जावं खंयचेंय अशें विकपाक लायतात तेंचे तेकां कळपाक जाये तें किदें आपूण विकता तेजी खरेदी करप जावं ती कशी विकप तेजो हिशोब कळोंक जावो भुरग्यांक तुज्या पयल्यान खंयी गेलीं जाल्यार भुरग्यांक मागीर हें कशें हें करूंक जाये लोकां कडेन वागोंक जाये तें शिक्षकांनी तेंकां शिकोपाक जाय आनी

खंयी कचरो उडोवंक जायना वाटेर सगळी स्वच्छ दवरूंक जाये आपल्या घरा भोंवती आसपास कसली हळशीक आसा कचरो आसा किदें आसा तें निवळ दवरूंक जाये तें हळशीक आसली कचरो किदेंय आसलो जाल्यार मच्छर जाता जळारी त्यो जाता आनी त्या जळारी बद्दल नाका नाका तें मागीर रोग उत्पन्न जाता अशें शिक्षकांनी भुरग्यांक असली सगली जानकारी दिवंक जायो पावसाच्या दिसांनी उदक साठोवंक जायना जळारी जाता किदेंय प्लास्टीक पिशवी आसता जावं किदेंय अशें आपल्या घरा भोंवतणी आसपाक खंयी रस्त्यार सुद्दां कचरो कोणूय दुसऱ्यांनी कोणी उडयलो जाल्यार तेंकां सांगूंक जायी भुरग्यांनी असो कचरो घाण करूंक जायना आपलो गोवा स्वच्छ दवरूंक जावो अशें शिक्षकांनी तेंकां शाळेन शिकोपाक जाय आनी

भुरग्यांक अशें प्राणायम करून शिकोवन सांगूं जाये शिक्षकांनी ती जानकारी दिवंक जायी भुरग्यांक अशें शाळेन जें पळय गुरुजी दिता न्हय तें सारकें मागीर ते भुरग्यांच्या लक्षान उरता ल्हानपणानसून शाळेन वयता आसतना हें शिक्षण भुरग्यांक दीत जाल्यार व्हडले जायसर भुरग्याचे तकलेन उरता तें आनी खंयी आपूण चुकलो जाल्यार गुरुजी शिक्षकांनी शिकयल्या ती याद उरता तेंकां मागीर भुरग्यांक आनी ते पळोवन ल्हान आसतना वळण लागता तें व्हडलो जायसर मागीर तेंकां तें वळण लागता अशें शिकयल्या नंतर